हैलो हां जी बिजली आह्ला बोला दा जी कोई गल्ल निं अज्ज आई जन्नां एह् होएआ केह् ऐ करना केह् ऐ अच्छा कोई गल्ल निं फ्यूज़ चेक करना पौना थुआढ़ा कोई गल्ल निं पैहे बी दिक्खी लैगे

हां कोई गल्ल निं एह् होर बी दिक्खना पौना नी कि लाइट कुत्थु एह् उड्डै दी ऐ मतलब फ्यूज़ च फाल्ट कुत्थुआं आ दा ऐ कमरे दी बाकी लाइटां स्हेई चला दियां अच्छा इन्वर्टर चला दा इन्वर्टर बी चला दा एह् मेन लाइन ठीक आ दी ऐ बाह्रा अच्छा बाह्रा आ दी ऐ चल कोई निं आपूं आन्ना में एह् अद्धे घैंटे धोड़ी आन्ना टैम कड्ढियै ठीक ऐ फिर बाकी समान बाद च लैन्ने आं एह् ठीक ऐ फिर ठीक ऐ चंगा ठीक ऐ